एक हांवेन जो फोटोग्राफ काडलेलो म्हणटा तो कॅमेरान म्हजे कडेन कॅनन कॅमेरा आसा तातून हांवें क्लीिक केल्लो आनी तो एक ते तो फोटो हांवें बेजिकली एक फोटोग्रेफी कॉम्पिटिशन आसलेलें जे गो गोवन फोटोग्रॅफर्स अस असोसिएशन म्हणून एक ऑर्गनायजेशन आसा गोंयान तांच्यांनी ऑर्गनायज केल्ले आनी तांच्यांनी अशें अबावट नेचर एनवायरमेंट वल्ड एनवायरमेंट डे जो जाता पांच जुनाक त्या दिस वचून काडपाचो आनी त्याच दिसा क्लीिक केल्लो फोटो काडपाचो अशें आसलें कॉम्पिटिशनान सो तो फोटो काडपा खातीर आमी तांबडी सुरला गेली ज्या जाग्यार एक बरें अशें जंगल कशें आसा आनी खूब ग्रिनरी शी पळोवपा मेळटा पांचवी सगळीं पांचवेंच आसता सगळ्याक पावसा दिसांनी म्हण थंय एक हांवें फोटो घेतलेलो आसा आनी तो फोटो बेजिकली असो एक जी न्हंय व्हांवता ती पावस तितलो प्रमाणान स्टार्ट जायना जून स्टार्टींगान सो तितलो पावस नाशिल्लो म्हणून थंय एक स सकाळच्या टायमार बरी लायट पडिल्ली एका झाडार दिश्टी पडलें म्हणून आमी एक तो तसो फोटो क्लीिक केल्लो एक्चुली तो व्हाळ एक त्या व्हाळाच्या सायडीन ते एक झाड आशिल्लें बरो व्हडलो रूख आशिल्लो तो आनी ते रुखाचो रुखाचेर बरी लायट पडलेली सकाळची सो बरी लायट लायट पडलेली थंय आनी तो एक जंगल असो वाठार आसल्या कारणान रानाची जागा आसल्या कारणान थंय सामको चड उजवाड आसना सो ज्या पानवेली बीन आसता ताजे वल्यान जशी जी उजवाड येता त्या उजवाड किरणांचेर तो एक बरो असो एक एक दृश्य बरें तयार जाल्लें सो ते हांवें फोटो थंय काडलेलो